ویسے تو حیدرآباد کو موتیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے یہاں کے مقامی آرٹس کی شکل بھی بہت وسیع ہے جیسے کہ یہاں پہ دست کاری کی جاتی ہے کار چوب کا کام کیا جاتا ہے ہمہ اقسام کے خوبصورت اور رنگ برنگے دلہنوں کے ملبوسات بنائے جاتے ہیں یہاں کے بہت ساری ایسے کام ہیں نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے جیسے کہ تانبے کے برتن بنائے جاتے ہیں براس کے خوبصورت آرف آرٹیفیشیل مورتیاں بنائی جاتی ہیں ان کے ہم اقسام کے مجسمے ان کو بہت اچھی شکلیں دی جاتی ہیں ہندوستان کی تا حیدرآباد کی تاریخ بہت وسیع رکھتی ہے جو چار سو سال پرانی ہے ہمارے حیدرآباد کے اندر بہت سارے ایسے ادبی اور فنی کام موجود ہیں جو لوگ نسل در نسل اپنے پیشہ ورانہ طور پر کرتے ہیں جس کو اپنے روزگار کا ذریعہ بھی بناتے ہیں